हैल्लो नमस्ते केह् हाल ऐ ठीक ऐ ओ हां हां रक्खी दी ऐ वा किन्ना खर्चा होइया केह् इ'न्ने बंदे सौ बंदा होइया सारे किन्नी रुट्टी बनानी अच्छा अच्छा ते फ्ही सब्जी किन्नियां सब्जियां दऊं त्रै सब्जियां लाना पौनियां हां हं घर गै अड़ो शैल गै लाऊड़ेओ शैल गै लाने हां आप्पे तुस आयो ना कुतै ते फ्ही दिक्खी लैयो हां आहो हां आहो

हां बेहियै सेही गल्ल ऐ फ्ही सारा कन्नै ओह् लिस्ट बनाइयै देऊड़े ओ नी हां हां आहो ठीक ऐ फ्ही